आसामाव फालांगिनि खोथा बुङोब्ला माने जोबोद स्कब दङ फालांगिनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आसामा जाहैबाय आबादनि सायाव सोनारनाय मोनसे मा होनो हादर हादरसा दा बे हादराव माने बे हादरसायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां आबाद जायो जेरै सा आबाद माय आबाद फा फाथो आबाद बेसर आबाद दा बायदिसिना आबादनि सायावनो थांनानै थानाय मोनसे बे जाहैबाय स्तेत आसामा दा बेनिखायनो जोङो आबादनि बेलायाव गोबां बिजिनेस खालामनो हायो फालांगि खालामनो हायो जेरैहाय जोङो आबादारिफोरनि थाखाय जोङो मा होनो मुलि फानग्रा जों दखानफोर खुलिनो हायो दा बेनि गेजेरजों जों हासार साफ्लाय खालामनाय बायदिसिना एम्फौ थैग्रा मुलि बायदिसिना साफ्लाय खालामनाय दा बेयो मोनसे बुंनो थाङोब्ला जोबोद मोजां माने बे मोनसे माने गुवार फिल्द थानाय बे मोनसे जोंनि बिजिनेस जानो हायो आरो बेनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिनानि बेयाव जिहेतु आबाद खालामाय जायो सा आबाद खालामनाय जायो माय आबाद खालामनाय जायो आलु आबाद खालामनाय जायो फाथो आबाद खालामनाय जायो दा बैफोर आबादखौ जोंनि दिहुनथाइखौ जोंनि फ्रदाक्टखौ बायह्रायाव दैथाय हरग्रा जोंहा बेबादि फालांगिफोरया फालांगिगिरिफोर जोंहा खम इक्सफरत खालामग्रा फालांगियारिफोर जोंनि गेजेराव गैया दा बेनिखायनो सोरबा गोसो गुदुं दङब्ला नैबे जिबिक बे फालांगियाव जुदि ओंखारोबा बे मोनसे मोनसे मोजां जोबोद मोजां खाबु जायो आरोखि जायनि थाखाय माने जायनि गेजेरजों माने मोनसे बे मोनसे फ्रफिथेबोल मोनसे बिजिनेस जागोन दा बैखौ लानानै नोङो गुबुन हादराव जुदि आबादफोर बे फ्रदाक्टफोरखौ दैथायहरनोबा जोंनि थाखाय एबोलएबोल जागोन आरोखि नांगौबानो मोनगोन जिहेतु आबाद जोंनो बुंफबनाय बे मोनसे जायगा बेनिखायनो जोङो बेयाव माने मालाबा फ्रदाक्ट मोनै आरि बेबादि जानाय नङा दा बेनिखायनो एग्रिकालसारा जाहैबाय बेनि मोनसे गाहाय बिजिनेस मोनसे बेयो फ्लेटफरम मोनसे बेयो फिल्द जानो हायो दा बिनि अनगायैबो जों बुंनो हायो जेनेबा हेण्डलुम एन तेक्सताइल दा आसामाव बायदिसिना माने गोबां हारि हारिसाफोर थायो दा बैसिनि गाननाया गुबुननि भारतनि गुबुन रायजोफोरनि गाननाय जोमनायजों मिलाया वार्ल्डनि बुहुमनि मानसिफोरनि गाननायजों मिलाया दा बैसिनि थाखाय माने मोनसे फारथिकुलार मोनसे रोखोमनि गाननाय जोमनाय नांगौ जेनेबा बर'फोरनि थाखाय दख'ना दा बे दख'नाखौ सोरबा बेलेगाव जोङो फ्रदाक्ट खालामनाय जाया बेलेगआव दानाय जाया बायदिसिना बा नोङो सारिफोरखौ बे एसामिसफोरनि गानग्रा बायदिसिना त्राइबफोरनि गानग्राफोरखौ बेलेगआव बानायनाय जाया आरोखि दा बेनिखायनो जुदि जोङो जोंनि आखायजोंनो दानानै जोंनि जायगायावनो दानानै जुदि बेफोरखौ जोङो बिजिनेस खालामोबा बेफार फालांगि खालामोबा दा बेयो बेनि थाखाय मोनसे गुवार फिल्द मोनगोन आरोखि दा बेबादि हिसाबै बे बे बिजिनेसखौ मावोबा मोनसे बिराट खाबु गोनां बेनि अनगायैबो जों नुयो जोंनि आसामाव जोंनि हेल्ट केयार जोंंनि देहा फाहामथाय सावस्रिआरि बिथिङा एसेबांमानि गोजौ होननानै दावगायनो हायाखै दा बे हिसाबै मोनसे खाबु थानाय मोजां खाबु थानाय गोजौ सितेन्दारनि जोङो बेयाव हस्पिटाल खुलियोबा देहा फाहामसालि खुलियोबा दा बेयाव माने मानसिफ्रा दिल्ली मुम्बाइयाव चेन्नाइयाव त्रितमेन्ट खालामनो लाङा लासिनो नेपालाव मेगननि फाहामथाय लानो थाङा लासिनो जोंनि मानसिफोरा जोंनि जायगायावनो बे खाबुखौ लानो हायोब्ला माने बे खाबुफोरा थायोब्ला बे खाबुफोरखौ लागोन आरोखि दा बेनिखायनो सोरबाया जुदि बेयाव देहा फाहामसालि गायसङोबा हस्पिटाल खुलियोबा बेबो माने मोनसे माने मा होनो फालांगियारि नोजोरजों बे मोनसे माने साक्सेसफुल जानायनि माने गोबां खाबुफोर दं आरोखि